नमस्कार मैम मैं नन्हु ट्रूर ऐन ट्रैवल कम्पनी से बात कर रहा हूँ बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ

मैम देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत से पहले ये बताइए आप कौन से राज्य घूमना चाहेंगी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर कहाँ घूमना चाहेंगी मैम आप अच्छा लखनऊ में आप घूमना चाहेंगे तो लखनऊ मैम जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज़धानी लखनऊ है नवाबों का शहर है और यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएँगी घूमने के लिए जो आपको बहुत सी आनंद प्रदान कराएँगी जैसे हम लखनऊ में आपको अगर घूमना है तो बड़ा इमामबाड़ा है छोटा इमामबाड़ा है जनेश्वर मिश्र पार्क है है ना अम्बेडकर पार्क है इस तरह की बहुत से ऐसी घण्टाघर है ऐसे बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं और अपने परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कुछ ही चीजों को घूमना चाहेंगे या पूरे लखनऊ को घूमना चाहेंगे चलिए लगभग आप सभी चीजों को घूमना चाहेंगी न मैम जी मैम समझ गया अब ये बताइए मैम कि आप लोग कितने लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहेंगे अच्छा मैम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब इतना लंबा ट्रैवल करना है तो आपको सब कुछ देखने सुनने और जानने के लिए कम से कम दो से तीन दिन का समय लग जाएगा जब आप आराम आराम से घूमेंगे नहीं तो आप कहेंगे तो हम दो दिन के अंदर घुमा देंगे लेकिन अगर आप समय लेके घूमना चाहते हैं चीजों का आनंद लेना चाहते हैं तो कम से कम चार दिन का समय लग जाएगा मैम तो उसके लिए मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप परिवार के साथ लगातार चलेंगे तो आपके लिए हम लोग गाड़ी की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो आप ये बताइए कि क्या आप लोग मतलब हमारी गाड़ी से जाएँगे या हमारा गाइड ले के जाएँगे या हमारी गाइड या हमारा एक गाड़ी दोनों होंगी मैम अच्छा मेरी गाड़ी और गाइड दोनों चाहिए होगा न मैम तो ये कब तब ये इसी महीने में जाना चाहेंगी मैम कि अगले महीने में आप अच्छा अगस्त में जाएँगे मैम तो कितनी डेट रहेगी मैम एक से दस के बीच में या दस से बीस के बीच में या बीस से तीस के बीच में मैम दस से बीस के बीच में ठीक है मैम तो आपका जितना भी कॉस्ट आएगा जितने भी मतलब खर्चा होगा टोटल आपका गाइड और ये आपका गाड़ी का खर्चा और आपका रहने का खर्चा ये मैं मैम कन्फ़र्म करके अभी मैं आपको बताऊँगा तो आप मैं दस मिनट के बाद आपको काॅल बैक करूँगा तो आप वहीं पर बस रहिएगा नन्हू टूर एण्ड ट्रैवल्स कम्पनी में बात करने के लिए धन्यवाद मैम आपका